جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور پانی میں زراعت نظر آئے تو ہمیں ان زراعت کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کا سائز اور رنگ دیکھیں معلوم کرے کہ ذرا شفاف ہے یا دھوندھلے پھر ان کی شکل کا مشاہدہ کریں جیسے گول لمبے یا غیر ہموار ان زراعت کو کسی نمونے سے مواز کریں دوسروں سے بھی رائے لے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں بدبوودار پانی کسی خرابی کی علامت ہو سکتا ہے اگر ذائقہ میں بھی فرق ہو تو نوٹ کریں فی ان تمام مشاہدہ پر گفتگو کریں فیصلہ کریں کہ کیا پانی کے حالت قابلِ تشویش ہے اگر ہاں تو مطعلقہ اتھارٹی کو فوراً اطلاع دیں واٹر واٹر اتھارٹی سے رابطہ کا طریقہ معلوم کریں انہیں زراعت بو یا دیگر علامت سے آگاہ کریں